हय आमी कूर्ग हांगा सर सुर्योदय पळोवपाक गेल्लीं हो सुर्योदय पळोवपाक खूब पयस दोंगराचेर वचचें पडटा आमीं पयलीं जिपींत गेलीं आनी मागीर चलत गेलीं कूर्ग हें एक कर्नाटकांतलें थंड ठिकाण तया दिसा सकाळीं खूब धुकें आशिल्लें चडशे पर्यटक सुर्योदय पळोवपाक फांतोडेच्या पांच वरांचेर भायर सरिल्ले थंय धुक्यांतल्यान सुर्योदय पळोवपाक खूब बरें दिसता जिपींतल्यान वतना खूब मजा आयली रस्तो सामको वायट आशिल्लो तरी सुर्योदय पळोवपाची उमळशीक लागिल्ली तो सुर्योदय पळोवन मन प्रसन्न जालें